تیراكی كرتے وقت یا مشق یا ورزش كرتے وقت ہمیں كوئی فروٹ یا ڈرائی فروٹ یا ہلكا جوس پی لینی چاہیے كیونكہ تیراكی كرنے میں ہمیں كافی سانس كی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم نے كھانا كھا لیا اور كھانا كھانے كے بعد پیٹ بھر جائے گا اور پیٹ بھرنے كے بعد پھر ہمیں سانس لینے میں دقت آئے گی اور جس وجہ سے ہم بہت جلدی تھک جائیں گے اس لیے ہمیں كھانا نہیں كھانا چاہیے یا پھر كھانا كھانے كے بعد میں فوراً كوئی مشق یا تیراكی یا ورزش نہیں كرنی چاہیے كیونكہ ورزش میں ہمیں مزید سانس كی ضرورت ہوتی ہے اور ورزش كرنے كا ایک صحیح طریقہ صبح سویرے اٹھ جائیں اور صبح سویرے اٹھ كر فریش ہو كر ہمیں كچھ دیر ٹہلنا چاہیے یا پھر اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے صاف ہوائیں ہوتی ہے ایک سكون سا ماحول ہوتا ہے چڑیوں كی چہچہاہٹ میں گھومنا پھرنا یا ٹہلنا چاہیے یا دوڑ لگانا چاہیے جب اس وقت ہمیں ورزش كرنی چاہیے كیونكہ ورزش كرنے سے ذہن فریش ہوتا ہے بدن فریش ہو جاتا ہے جو سستی آتی ہے سستیاں ختم ہو جاتی ہیں اورایک بدن میں ایک چستی آتی ہے اور اچّھا كیفیت محسوس ہوتا ہے